आं थास' बिथुरिखौ संनो मोजां मोनो लोगोसे जानोबो मोजां मोनो मानो बुङोब्ला खोनानो मोन्दों बेहाय गोबां आइरन थायो होननानै आरो खोनानो मोन्दों आइरना थैनि थाखाय गोबां खामानि मावो मोजां खामानि मावो बेनो बाखि गोबांखौथ' मिथिया ओमफ्राय आङो थास' बिथुरिखौ दंग' फारनिफ्राय खानानै लाबोयो दंग' फारआव मोनो नालाय आरो थास' बिथुरिया गोसोमब्ला साबसिन जायो गुफुरा एसे बेग्ल'ल' जानो नागिरो जानायाव थास' बिथुरिया आरो गोसोमा थास' बिथुरि गोसोमा मोजांसिनबो जायो थास' बिथुरिखौ माबोरै सङो बेखौनो इसे बुंनि आं थास' बिथुरिखौ खानानै लाबोबाय जे जागानिफ्राय मोनो ओमफ्राय बिनि थास' बिथुरिखौ सिङाव बिलाइआ थास' बिथुरि नालाय थन्थ्र'नानै थायो नालाय बे थास' बिथुरिनि बिलाइखौ बोखार बोखार नायबाय बेयाव एम्फौ दं ना मा दं मोस्रोमफोर बानानै थायो बेफोरखौ नायबाय नायनानै आरामनो सुबाय दैयाव सुबाय दैयाव सुस्र'खांनानै हाबाय फिसा फिसा हास'नानै अराव अरदाबाव साराय होबाय सारायखो होनानै अ बिनि सिगां आरो मोनसे थालांबावनाय बायदि मोन्दों आं ना गोरान ना गोरानजों थास' बिथुरिया साबसिन जायो ओ खायफा खायफाया दाउ बेदरबो होनानै सङो अमा बेदरबो होनानै अमा बेदरजोंबो मोजां जायो थेवबो ना गोरानजों समान गोथाव जाया थास' बिथ'रिया बेखौ गासैबो मिथिगौ जौसेयाव दाइनजि जौखोन्दोआनो थास' बिथ'रिखौ बर'फोरा ना गोरानजों जायो बेखौ खिन्थु आं मिथिथारगौ मानोना गोथावबो जायो नालाय दे दानिया फैनोसै बोरै सङो आगोलावनो अरदाबाव सारायखौ होबाय साराय गुदुङाव ना गोरानखौ एवफ्रामबाय एवफ्रामनानै दोनबाय जिङावहाय बोख्लायफिननानै ओमफ्राय थास' बिथ'रिखौ साराय गुदुङाव होबाय खेबनै खेबथामसो एरग्लानानै होबाय एरग्लानानै होनानै इसे रबहांनाय मोन्दोब्लाथाय खोबनानै होबाय खोबनानै होनानै आरो बे थोरसिखौ बोखांफिनबाय बोखांफिननानैहाय एसे रबनायबायदि मोनदोंब्ला दै ओंखारनाय बायदि मोनदोंब्ला बेवहाय संख्रि सारनानै होबाय संख्रि सारनानै होनानै बानलौ जाब्रां देनानै बे दै ओंखारनाय समावनो होखाबाय ओमफ्राय एरबाय एरनानैहाय आधा मोनजासिम खोबनानै आरो दोनबावबाय ल' फ्लेमाव आं जेरै संनानै मोजां मोनो बेखौ आं चेयार खालामदों आरो ल'फ्लेमाव दोनबाय ओमफ्रायहाय मथामथि ओइटि पारसेन्टसो मोनोब्लाथाय बेवहाय गोखै होनांगौ नङाब्ला थास' बिथ'रिया मानगोन थिख बिनिखायनो आङो गोखैनि जायगायाव फान्थाव गोखैखौ होयो नांगौ जखानिखौ होनानैहाय ओमफ्राय ना गोरानखौबो होबाय बिनिफ्राय मोनजासिम नेबाय मोनजासिम नेनानै संख्रि साखिबाय संख्रै साखिनानै जुदि नांगौबायदिब्ला एसे होबावबाय जुदि जादोंब्लाथाय बोख्लायबाय अरदाबनिफ्राय बास बेखिनियानो आंनि संनाय स्टाइलआ बेखिनियानोसै